इंया बचपन च मेरा अपनी दादी कन्नै बड़ा लगाव हा ते में सारा गै खाना रुट्टी बनानी जादैतर में अपनी मां कोला निं अपनी दादी कोला गै सिक्खे दा ऐ ते मेरी दादी चुल्ही पर गै खाना बनांदी ही ते दादी मेरी चुल्हे पर रोज़ गै परोला लांदी ही परोला लाना सफाई करनी ते इक्क गोह्टा लैना गोहा मारना अक्क कोला लैना ते कोलै दी लकीर खिच्ची ओड़नी ते आक्खना एह्दे अग्गें चप्पल निं औना चाहिदी चप्पल इत्थें कीह्रै ते पिच्छें पिच्छें गै रक्खनी उसलै ते पता निं हा चलेआ पर हून लग्गेआ कि ओह् सफाई आह्ला कम्म हा के सगुआं चप्पल गिल्ली होंदी ते अंदर निं लेई आवेओ ते दादी नै बड़ियां सारियां चीज़ां मिगी बनाना सखाइयां जियां दाल बनानी ते चौल बनाने जां फुल्का बनाना जां सब्ज़ियां बनानियां ते फिर ढोड्डै बारी बड़ी मुश्कल आई ही मिगी क्योंकि ढोड्डा मक्की दा निं मेरे कोला बनदा बाजरै दा बी बनाई लैंदी चौलें दा बी बनाई लैंदी पर मक्काी दे ढोड्डै नै मिगी बड़ी गै प्रॉब्लम दित्ती ही पर दादी नै आक्खना नेईं पुत्तर इसी सिक्खना ऐ एह् कल्ल बी तू बेगाना घर साम्भना ऐ ते एह् तेरे कम्म औनियां एह् जेह्ड़ियां अज्ज में तुसेंगी सिक्खानी ऐ ते रुट्टी बनाना सारें कोला जादै रोल जेह्ड़ा मेरा दादी दा ऐ अग्गें रेही पकवान बनाने दी गल्ल ते पकवान मेरी मां नै मिगी सखाए मेरी मां नै मिगी बड़े स्हेई पकवान सखाए दे अज्ज में सारे पकवान बी बनाइयै अपने बच्चें गी सखानी ऐ बच्चें ई सखानी आं बच्चें अपने गी सखाया बी ऐ ते बनाइयै खलानी बी ऐं क्योंकि जादै ते में सिक्खे दा हा ते में अग्गें इक्क ठोक्कर निं खाद्धी मेरी सस्स बड़ी गै खुश होंदी ही चुल्हे पर रुट्टियां बनांदी ही ते बाहर आंढी गोआंढियें गी सनांदी ही जेह्ड़ी मेरी नूहं लाड़ी ऐ ना रुट्टी बड़ी सोआदली बनांदी ऐ ते में इयै चीज़ दिक्खी की अगर में शैल सिक्खी आई ते मेरियां सिफ्तां होआ दियां न ते में बी अपने बच्चें गी शैल सखां ता की एह् अग्गें जाइयै ओह्दियां बी सिफ्तां होन कन्नै में अपने बच्चे गी सारियां गै आइटमां बनाना सखाई दियां न जित्थूं तक्क की में उसी पकौड़े बनाने समोसे बनाने जां ओह् लूना बूर बनाना मिट्ठा बूर बनाना एह् में सारियां चीज़ां में उसी बनाना सखाइयां आलू दियां चिप्सां कियां बनानियां एह् में सारियां चीज़ां गै सखाइयै भेजे दा ते ओह् मेरी धी ब्होई दी ऐ ते बड़ा सारा नंद बज्झे दा ओह् आक्खदे कि बजारा लेआना निं पौंदा सानूं हून घर बनाइयै गै खलाई ओड़दी ऐ ते उस करियै सारें गै इंया करना चाहिदा ऐ इक्क दूऐ कोला सिक्खना चाहिदा जेह्ड़ी चीज़ नेईं आंदी आपूं बनाने ई ओह् दूऐ कोला सिक्खी लैनी चाहिदी ऐ में अज्ज तक्क बी अपनी दादी ग हून मेरी दादी गी बी मरे दे पंदरां साल होई गे ते में अपनी हर जिसलै बी चीज़ बनानी आं ना मिगी अपनी दादी कन्नै बैठी द सेही होंदी ऐ ते् मिगी सखा दी ऐ उनें इक्क बारी मिगी दस्सेआ मैने दा साग बनाना जिसी स्रीढ़ी बी आक्खदे न ते मैने दा साग ओह् बनाया बी ते उऐ चीज़ां अज्ज बी में पानी ते इन्ना सोआद आंदा कि सारे उंगलां गै चटदे रेही जंदे ते कन्नै आक्खदे मैने दा साग ते चौलें दा ढोड्डा बनाइयै सखा मेरे घर कोई परौह्ना बी आह्ग ना इनें दिनें ते ओह्बी इयै डिमांड करदा ऐ करदियां ते दिनें बड़ी सारी डिमांड होंदी मिगी गै ते मिगी सानूं चौलें दा ढोड्ढा खला ते कन्नै स्रीढ़ी दा साग ते दिक्खो आं सानूं सिक्खनी चाही दियां रुट्टियां बनानियां ते सानूं औनियां गै चाही दियां सानूं डिशां अपने घर बनानियां आनियां चाही दियां न ते कन्नै पिश दी कढ़ी चौले दा पानी पिश कढ़ी पिश दी कढ़ी निकलदी ऐ ओह्बी मिगी दादी नै सखाई ही इन्नी सोआद बनदी ऐ ते मेरी सस्स अज्ज बी आक्खदी कि मिगी पिश दी कढ़ी बनाई देआं होर बाकी खंदे जां नेईं खंदे पर मेरी सस्स उंगलां चट्टी चट्टी खंदी ऐ ते मेरा आक्खना दा मतलब ऐ कि में सिक्खी दी ही ते में आइयै बनाइयै रक्खी ते इंया गै में अपने बच्चे गी सखा दी ऐ हून मेरी नूंह् बी अग्गें आई दी ऐ ते जेह्ड़ी चीज़ां मेरी नूहं नै निं ही सिक्खी दियां ऐ में ओह्बी बनानियां ते आक्खना पुत्तर तू गै सिक्ख सिक्ख सिक्खै दा कम्म होंदा ते कल्ल गी तेरे बी बच्चे होने न ते तूं बी अपने बच्चें गी सखानियां न एह् चीज़ां पढ़ाई दे कन्नै कन्नै घरा दे कम्म ते रसो दी रुट्टी दा कम्म ते एह् इत्थें बड़ा गै जरूरी औरत आस्तै लेडी आस्तै जनानी आस्तै कुड़ियें आस्तै लाड़ियें आस्तै एह् बड़ा गै जरूरी ऐ दिक्खो रुट्टी ते हर इन्सान नै खानी गै खानी ऐ ते रुट्टी स्हानू बनाना औनी गै चाहिदी ऐ रुट्टी बनाना औनी चाहिदी ऐ ते रुट्टी बनाने दे कन्नै कन्नै ओह् कियां बनानी ऐ जेह्ड़े जरूरी न्यूट्रिशन न ताकत जेह्ड़ी जरूरी ताकत ऐ ना ओह् असें कियां रक्खनी ऐ एह्बी सानूं पता होना चाहिदा ऐ एह् जियां साग बड़ी सारियां भैनां केह् करदियां साग लैआंदियां ते साग चीरदियां ते फिर धोंदियां ते में एह् गल्ल की आक्खनी होनी की कि ते जिसलै साग धोने आं ते दिक्खो सारा पानी सैल्ला होई गेआ ते एह्दा मतलब ऐ की सारी ताकत असें पानी चा बाहर सुट्टी ओड़ी ऐ नेईं में एह् सखानी कि साग तुस पैह्लें धोई लैओ साबता साग धोवो ते फिर कट्टो फिर कट्टो ते फिर बनाओ ते जिसलै बी बनाना ऐ ते उसी ढक्कियै बनाना ऐ नंगा करियै नेईं बनागे ना तां भी ओह् जेह्ड़ी ओह् धूआं जेह्ड़ा भाप बनियै उड्डी जंदा ऐ ते इनें गल्लें दे ध्यान बड़े जरूरी रक्खने चाहिदे न ते एह् सखानै बी हैन अस अपने बच्चें ई ते अपने बच्चें गी एह्बी गल्ल आक्खनी कि तुस बी सखायो तां कि साढ़ी मम्मी मम्मी च एह् चीज़ चलै केह् असें रसोई ते बनानी गै बनानी ऐ पर एह्दी जेह्की न्यूट्रिशन ऐ एह्दी जेह्ड़ी ताकत ऐ ओह् कियां फर्क रक्खनी ऐ ते ओह्बी असें कन्नै गै बच्चें गी सखाना ऐ ते केह्ड़ियां चीज़ां खानियां चाही दियां रसोई बिच केह्ड़ियां बनाना चाही दियां ते कियां बनाना चाही दियां न एह्बी बड़ा जरूरी होई गेदा सनाना बच्चें ई क्योंकि बच्चे अज्जकल जादैतर बाहरै दियें चीज़ें ई जादा पसंद करदे न पर नेईं मेरे बच्चे अज्ज बी आक्खदे कि मम्मी जी तुस जेह्ड़ी चीज़ बनांदे ओह् बड़ी गै सोआदली ऐ ते ओह् जेह्ड़ी चीज़ आक्खदे ओह् में घर गै बनाई दिन्नी होनी आं ते कन्नै बी उनेंगी सखान्नी होन्नी आं की इंया बनाओ एह्दे च एह् लखोए दा एह् चीज़ां पौंदियां ते इंया साफ सफाई कन्नै एह् चीज़ां बनानियां तुसें ते बहुत गै जरूरी ऐ क्योंकि रुट्टी खाइयै इन्सान जींदा ऐ रुट्टी निं ते किश बी नेईं रुट्टी बास्तै गै सारे झंझट न ते ओह्बी जे चज्जा दी निं सिक्खी ते नेईं बनाई ते ओह्बी कोई गल्ल निं स्हानि कोई फायदा निं ऐ कि स्हानू रुट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् सिक्खनी बी बनाना ते सखानी बी ते बनानी बी खानी बी ते खलानी बी एह् बड़ा जरूरी ऐ ठीक ऐ रुट्टी गै खाह्गे ते अग्गें होगे जीह्गे पढ़ाइयां बी तां गै होंदियां जे रुट्टी खाद्धी दी होग ते कम्म बी तां गै होंदे जे रुट्टी खाद्धी दी होग ते भगवान दा नाम बी तां गै लैन होंदा जे रुट्टी खाद्धी दी होग ते भुक्खे ओह्बी निं जप्पन होंदा ते ते रुट्टी बनाना सिक्खना बड़ा गै जरूरी ऐ एह् मत सोचो की नेईं जी अस नेईं औग रुट्टी ते अस बजारै दा लेई औगे नेईं नेईं बजारा दी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं खास होंदी ओह् सिर्फ टैम पास करने लेई कि भुक्ख लग्गी दी ते घड़ी कड्ढी लैओ मगर जेह्ड़ी अस घर रुट्टी बनाने आं ओह् बड़ी जरूरी ऐ ते सिक्खनी बी सखानी बी एह् बहुत गै जरूरी ऐ में सारें गी एह् गल्ल आक्खनी आं कि अपने बच्चें गी रुट्टी बनाना जरूर गै जरूर सखाना ऐ ते अज्ज मिगी अपनी दादी दी बड़ी गै याद आवा दी ऐ क्योंकि दादी दा जिकर बड़े बारी होई गेदा इस गल्ल बिच ते मिगी दादी दी तुसें ई सच्च गलां कि अक्खां भरोई जंदियां मेरियां मेरी दादी मिगी बड़ा गै प्यार करदी ही ते मिगी हर गल्लां मतलब उन्न सखाइयां कपड़े सीने सलाई सेंटर धोड़ी भेजेआ उनें रुट्टी दी तुस गल्ल गै छड्डो जेल्लै में पंञमीं क्लॉस बिच पढ़दी ही ते स्कूल लानै खानै दा मतेहान होंदा हा गौरमेंट स्कूलें च ते दादी मेरी नै उत्थें जाइयै भी में हेल्प बी करनी ऐ दादी मेरी नै उत्थें जाइयै मिगी सखाना की इंया बनायां इंया बनायां घरा दा सखाई सखाई भेजना ऐ ते इंया करेआं इंया करेआं इंया बनाई लैआं राजमांह् चौल बनायां ते राजमांह् गी इंया तड़का लायां ते सारियां गल्लां सनाई सनाई भेजना मिगी दादी नै ते अज्ज मिगी दादी दी बड़ी गै याद आवा दी ऐ